राजस्थान सरकार स्वास्थ्य जे क्षेत्र में ॾाढो वधीक सुधारु करे रही आहे असांजे राजस्थान में जेका आहे सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान बीमा योजनाऊं स्वास्थ्य वित्र पोषक तंत्र राजीव गांधी एम एम यू टैली प्रोजेक्ट मैडिसिन प्रोजेक्ट हली रहियो आहे हिन जे अलावा इते सरकारी कर्मचारियुनि जे लाइ आर जे एच एस नाले जो हिकिड़ी ॾाढी ई सुठी योजना हले पई हिन में निःशुल्क बिना पैसे जे और सरकारी कर्मचारी ऐं वेतन भोगी ॿई ईअं पंहिंजो इलाजु ऐं पंहिंजे परिवार जो इलाजु कराए सघनि था हिन जे अलावा निःशुल्क दवाई वितरण जी योजनाऊं बि हलनि पियूं हिन में बिना पैसे जे डॉक्टर ॾिसंदो आहे बिना पैसे में डॉक्टर दवाऊं ॾींदो आहे इन जे अलावा स्कूलनि में बि समय समय ते ॾाढा कैंप लॻंदा आहिनि ॿारनि खे चैकअप थींदो आहे ऐं बीमारु हुजण ते हुननि ॿारनि खे अॻियां सरकारी हॉस्पिटल में मुफ़्त इलाजु करे वेंदो आहे ईअं असांजे राजस्थान में स्वास्थ्य जूं सेवाऊं ॾाढो ई सुठियूं आहिनि